जी हाँ समाचारों में सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दे पर चर्चा होती है समाचारों में मुख्य रूप से समाज में जो प्रचलित मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा चर्चा होती है मीडिया में लगातार जो मुद्दा वर्तमान में उभर कर आता है उसको प्रमुखता दी जाती है जिस प्रकार के वर्तमान में यदि चुनावी माहौल है तो चुनावी मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी जी लेकिन यदि चुनाव ख़त्म हो गए उसके बाद कहीं पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया तो उसी मुद्दे को पकड़ के और उसको ज़्यादा चर्चा का विषय बना दिया जाएगा यदि कहीं पर कोई अप्रिय घटना घटित हो गई है तो उस अप्रिय घटना को ले कर ही सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे पर थोप दिया जाएगा और उस में सभी को एक ओर से पुरो दिया जाएगा मीडिया का मुख्य काम यही है कि जो वर्तमान में चल रहा है उस मुद्दे को प्रमुखता दी जाए हमारे यहाँ पर समाचारों में बहुत सारे सामाजिक और संस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होती है लेकिन वह चर्चा तभी होती है जब उनके पास किसी अन्य प्रकार या अन्य किसी टॉपिक पर बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं हो